वैल्ल जेह्ड़ा सोशल मीडिया ऐ एह्दा बहुत ई क्रुशियल रोल ऐ साढ़ी सोसाइटी च होर में एह् आखना चाह्न्नी आं कि सोशल मीडिया दा अच्छा इम्पैक्ट बी ऐ होर बुरा इम्पैक्ट बी ऐ ईफ वी टॉक अबाऊट अच्छा इम्पैक्ट फर्स्ट जेह्ड़ा मिगी सबतूं इंपार्टैंट इम्पैक्ट लगदा कि ग्लोबली अस इक दुऐ कन्नै कोनैक्टड़ आं अस इत्थै जम्मू च बैठियै उस बंदे कन्नै बी गल्ल करी सकने आं जेह्ड़ा कोई लंदन च बैठे दा होऐ और जेह्ड़ा कोई होर जेह्ड़ा अमरीका च बैठे दा होऐ होर ओह्दी लाइफस्टाइल दे बारे च बी स्हान्नूं पता चली जंदा ते जेह्ड़ी ओह् पिक्चर शेयर करदे सोशल मीडिया पर ते उ'नें सब चीजें दे बारे च पता चली जाह्ग जो ओह् सोशल मीडिया ते ओह् सोशल मीडिया जो स्हान्नूं कोनैक्ट बी रखदा ग्लोबली प्लस स्हान्नूं बहुत सारी इनफार्मेशन किश न्यूजां जेह्ड़ियां पैह्लें ई इक दूरदर्शन पर औंदी ही डीडी न्यूज़ ते बच्चे नेईं पसंद करदे हे ओह् न्यूजां बट हून में दिक्खनी आं कि बच्चे बड़े अपडेटेड न ओह् क्यों क्योंकि हर इक चीज सोशल मीडिया पर आवै दी ऐ चाहे ओह् व्हाट्सएैप ऐ चाहे ओह् इंस्टाग्राम ऐ चाहे ओह् फेसबुक ऐ जिन्ने बी सोशल मीडिया दे प्लेटफार्म न बच्चे उं'दा यूज़ करै दे न ओह्दे पर ओह् काफी नॉलेज बी गेन करै दे न पर कन्नै कन्नै सोशल मीडिया दा ना इक नैगेटिव अफैक्ट बी ऐ ते नैगेटिव इम्पैक्ट एह् ऐ कि बच्चे पढ़ने दे बजाय कि मिगी लगदा ऐ रीड़िंग कल्चर खत्म होई गेदा ऐ पैह्लें में दिखदी ही कि बच्चे जिसलै अस निक्के होंदे हे विलीगंटन दी बुक पढ़दे हे ओह् जेह्ड़ी बच्चें दी स्टोरी होंदी ही ओह् बुक पढ़ना बड़ा अच्छा लगदा हा की के होर कोई पढ़ने दा सोर्स ऐहा नेहा हून केह् होंदा चौह्बी घैंटे असें कोई बुक पढ़नी बी होऐ ते अच्छा ऑनलाइन गूगल करो नुहाड़ी समरी कड्ढो पढ़ो ते चलो मतलब ओह् कल्चर इ आस्तै आस्तै आस्तै डिपलीट होआ दा ओह्दा रिजन एह् ऐ कि इक ते सोशल मीडिया च बच्चे चौह्बी घैंटे इंग्रासड रौंह्दे न और ओह् केह् करना चांह्दे न कि अपनी लाईफ फॉस्ट करो आफ्टर पंज छे मिन्ट बाद ओह्बी में जैदा बोल्ला निं आं उ'नें गी नमां कंटेंट चाहिदा किश होर चीज दिक्खङन ओह् बोर होई जाङन फ्ही होर स्विच करङन दूई साइड ओह् बोर होई जाह्ङन फ्ही ओह् स्विच करङन दुई तरफा एह्बी इक बुरा इम्पैक्ट ऐ केईं ना केईं एह् सोशल मीडिया दा बुरा इम्पैक्ट ऐ कि फैमिली बी डिसकोनैक्टेड होई गेदियां पैह्लें बैठी किट्ठे रुट्टी खंदे हे किट्ठे रुट्टी खंदे हे कदें फिल्मां दिखदे हे बट हून ओह् कल्चर हून खत्म होई गेदा क्यों की के ओह् बच्चे अस पेरेंट्स बच्चें गी टारगेट करै ने अस बी नेह् न मदर नै अपना फोन पकड़े दा फॉदर नै अपना फोन पकड़े दा होर बच्चा केह् करै दा खेढा दा पता निं उ'नें गी केह् होआ दा नुहाड़ी लाईफ च थोह्ड़ी देर बाद जि'यां बच्चा थोह्ड़ा बड्डा होंदा इन्ने चिर ते पेरैंट्स गै करदे उसी बी इक फोन लेइयै देई ओड़दे ते ओह् बच्चा बी अपनी लाइफ ओह्दे च तुप्पी लैंदा उस फोन च क्योंकि उ'ऐ इक फोन ऐ जेह्ड़ा नुहाड़े कन्नै ओह्दे ताहीं इंटरटेनमैंट दा ओह् ऐ सोर्स ऐ बट अगर दिक्खेआ जा ते बुरा गै इम्पैक्ट ऐ बट अच्छा इम्पैक्ट जेल्लै एपिडमिक आया हा इत्थै पूरे वलर्ड च ते सारे बच्चे अंदर बैठे दे हे ते ओह् बाह्र खेढ़न गै नेहें जंदे ते उसलै सोशल मीडिया इ'यै ई गेमिंग काफी पॉपुलर होई कि बच्चे बाहर निं जा दे हे ते जिद्द बड़ी करै दे हे ते उ'नें अपने अपने फोन लेदे हे होर अपनी घर च बैठे दे हे इवन स्टड्डी हैम्पर ते होई गेइयां पर मिगी लगदा कि बच्चे थोह्ड़े थोह्ड़े कोनैक्टेड़ रेह् क्योंकि ऑनलाइन क्लासां चलदी रेहियां होर ऑनलाइन क्लासां केह्दा जोगदान हा सोशल मीडिया दा ते एह् बहुत ई इम्पैक्ट हा जि'यां कि इत्थै हून पुच्छेआ गेआ कि डांस टिटोरियल हां इन्ना इम्पैक्ट कीता क्योंकि पैह्लें केह् होंदा हा कि अस कुसै बी डांस अकैड़मी च बच्चा भेजदे हे केईं बारी केह् होंदा हा कि मदर नेईं जाई सकदे जां फॉदर नेईं जाई सकदे अपने घर दी सौ परेशानियां होंदियां ओह् छड्डन नेईं जाई सकदे हे ते बच्चे दा बहुत इंटरैस्ट ऐ डांस सिक्खने च ते फ्ही बच्चा केह् करदा हा ओह् ओह्दा इंटरैस्ट खत्म होई जंदा हा क्यों खत्म होई जंदा हा क्योंकि केईं बारी पेरैंट्स बड़े मजबूर होंदे हे केईं बारी फाइनेंशियल क्राइसिस तुस बोल्ली सकदे ओ टाइम मेनैजमेंट बोल्ली सकदे ओ किश बी पेरैंट्स उस जगह् नेईं पजाई सकदे हे की के पैह्लें छड्डन बी जाना बच्चे गी भी लैने गी बी जाना ते एह् इक पर हून केह् होई गेदा यूट्यूब कोला नुहाड़े च बी डांस प्रैक्टिस दस्सदे न नुहाड़े चा बी ओह् लोक जेह्ड़े न ओह् डांस सिक्खै दे होंदे न ते ओह् जेह्ड़े बच्चे न ते राम कन्नै ओह् स्किल्ल सिक्खी सकदे न ते होर में इ'यै आखनी आं ऐंड्ड च कि एह्दा प्लस प्वांइट बी ऐ होर माइनस प्वांइट बी दौनों चीजां न